हेलो खुश रहिए यह यह कह रहे हैं कि हमको बीमा कराना है जिसमें कि हमारे पाँच बच्चों का परिवार है पूरी फ़ैमिली का बीमा कराना है जिसमें कि किसी की तबियत खराब जो दवा दारू भी उसमें होता रहे हेल्थ वाला तो उसका क्या देना पड़ता है उस मन्थली या छमाही या सालाना हम किसान आदमी हैं छमाही वाला हो जाता तो अच्छा रहा नहीं सबका अलग अलग ही कराएँगे क्या यह कहीं भी करा लेते हैं यह कहीं भी करा लेंगे तो अच्छा होगा क्या अच्छा कोई ऐसी योजना भी है जैसे कि माने मैं पाँच साल का बीमा करवाया तो उसमें बीच बीच में कुछ पैसा मिल जाएगा जोकि हमको सपोर्ट करेगा कौन सा अच्छा है जिसको कि मैं कराऊँ लाइफ़ टाइम वाला इसके अलावा कोई और योजना है जैसे मोदी जी बोले हैं कि लड़कियों के लिए कि कुछ पैसा जमा कर दीजिए जो बीस साल में इतना हो करके दूना हो करके मिल जाएगा चलिए ठीक है चलिए ठीक है मैं आपके आके यहाँ आपके यहाँ आ करके डिस्कस करता हूँ नमस्ते